میں نے دو مہینہ پہلے گیزر خریدا تھا بجاج کمپنی کا بجاج کمپنی کا گیزر بہت اچھا گیزر ہوتا ہے بہت کم بجلی کھاتا ہے اور اچھے سے پانی بھی بہت جلدی گرم کرتا ہے اور مجھے کسی میرے فرینڈ نے سجیس کیا تھا کہ آپ اس کو گیزر جب لیں گی تو آپ اس کا لیجیے گا بجاج کمپنی کا تو میں نے بجاج کمپنی کا گیزر لیا اور گیزر بہت اچھا ہے کلر وائز بھی بہت اچھا ہے اور اس کے جو اندر جو جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں بہت اور ایزلی اس کے پارٹس مل بھی جاتے ہیں اگر کہیں خرابی آتی ہے تو تومیں بھی آپ سب کو یہ سجیس کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اگر کبھی فیوچر میں گیزر لیں گے تو بجاج کمپنی کا گیزر لیجیے پلیز